हैलो जय झूलेलाल हा हा हा अच्छा अच्छा त तव्हांजो किथे मतिलब मथे टे मारे ते ठहंदो त तव्हांखे हा त तव्हांखे कमिरो ठहाराइणो आहे हा अछा त तव्हांखे मतिलब रूम में फॉर सीलिंग ऐं हीअ सभु खपंदी कराइणी आहे

हा त तव्हांखे अगरि तव्हांखे ॿारहें बाय ॿारहें जो कमिरो ठहाराइणो आहे ऐं फॉर सीलिंग हीअ सभु कराइणी आहे फर्श बि ठहंदो टाइल्स फर्श कहिड़ो ठहाराईंदा मार्बल टाइल्स अॼकल्ह सुठी हलनि पियूं हा हा मार्बल टाइल सुठियूं आहिनि इटैलिअन जूं बि आहिनि हा हा हा असांजे पट में पवंदियूं हइयूं अगियां न जंहिंमें फिसलन न थींदी आहे ऐं सुठी चमक सुठी आहे त तव्हांखे हिकु रूम ठहाराइणो आहे त तव्हांजो मां तव्हांखे पूरो मतिलब पूरे जो सां ॿुधायां तव्हांखे ॾिसो तव्हांखे अगरि

त असांजो ॿारहं सौ फुट ते हिक ठहंदो आहे ऐं तव्हांखे जीअं परजंदी ठई वेंदी तव्हांखे माप पोइ ई तव्हांखे ॿुधायबो छोकि अॼकल्ह जेका ठहनि पिया था रूम में वरी ख़र्चु अलॻि ई अलॻि शयूं वधंदियूं थियू टाइम शयूं टाइम जे हिसाब सां वधंदा था वञनि ऐं जीअं अॼ हिक रूम अगरि तव्हांखे ठहाराइणो आहे त तव्हांखे चारि लख ताईं लॻंदो हा छोकि हाणे अॼकल्ह हर शइ महांगी आई ईटो महांगो सीमेंट महांगी लेबर महांगी ऐं वरी तव्हां चओ था मूंखे फॉर सीलिंग कराइणी आहे पूरे मार्बल तव्हांखे पूरो फर्निश्ड खपे ऐं तव्हांखे बिना हीअं रूम खपे त तव्हांखे डेढ ॿी लखे ताईं बि ठही वेंदो अगरि तव्हांखे फॉर सीलिंग हीअ सभु न कराइणी आहे त छोकि अॼकल्ह लेबर हर तरह जी अलॻि अलॻि आहे ॾाढी महांगी आहे हा त तव्हांखे अगरि किचन विचन ठहारायइणो आहे किचन बि ठहाराइणो आहे रूम बि बाथरूम बि त तव्हांखे वरी ॿाराहं सौ स्क्वेयर ते पवंदी वरी ॾिसो माप थोरी घटि वधंदी पर तव्हांखे छ सत त सत लख तव्हांजा लगंदा पूरा न त असांजी तव्हांखे जेकी मार्बल चयो था असांजी उची सभु शइ उचियूं आहिनि ऐं तव्हांखे फॉर सीलिंग हिक सिंपल बि ठवंदी आहे की थोरो हल्की ठाहे छ्ॾी असांजी वरी डिज़ाइनदार ठवंदी बड़िया ऐं असांजी दीवारियुन ते सॼी पुट्टी ऐं बिल्कुलु चिकनी दीवार ठही तव्हांखे छत बिल्कुलु मजबूत पूरी मिलंदव तव्हांखे ऐं छिपियूं बि तरह तरह जी घणीए आरसियू जी अथव हा हा हा हा हुन में हाणे सरिया हिक खां हिक हाणे टाटा जा सरिया असांजे वरी क्वालिटी सभु सुठियूं आहिनि सरिया असांजो अहिड़ो कोन्हे की अंदरि असां विझूं ऐं जंग लॻी वञे असांजी सभु ए वन सरिया लॻंदियूं टाटा जी ऐं ए इहा ई सभु जो बि तव्हां न अगरि तव्हांखे ॾिसो बिल्कुलु पर्फैक्ट शयूं सुठियूं खपनि ऐं कजारे जी कजारिया जी तोखे टाइल्स खपनि तव्हांखे ओहिड़े हिसाब सां पवंदियूं अगरि तव्हांखे हुन खां घटि खपनि त ओहिड़े हर अलॻि अलॻि टाइल्स जा अलॻि अलॻि रेट आहिनि फॉर सीलिंग जा रेट इन ऐं ॾिसो घर त घणेई थी ठहनि हाणे तव्हांखे ए वन घर खपे त ओहिड़े हिसाब सां तव्हांखे शयूं मिलंदियूं अगरि तव्हांखे बजट जहिड़ो हूंदो त तव्हांखे वरी शयूं ओहिड़ियूं मिलंदियूं छोकि असांजा कारीगर ई सभु महांगा असां घाटे त कम कंदासीं कोन्ह असांजा त तव्हांखे शइ सुठी खपे त तव्हांखे ओहिड़े हिसाब सां पैसा तव्हांजा लॻंदा हाणे ठीकु आहे मां ॿारहं सौ जो थोरो घटि कंदसि त वरी तव्हांजो मैटिरियल वरी थोरो घटि थी वेंदो ॿारहें सै में तव्हांखे मैटीरियल सुठो मिलंदो हा अॼ सुबुह में तव्हांखे मकानु खपे बि सुठो शयूं बि सुठियूं खपनि त अॼकल्ह हर शइ त ॾिसो न छा रेट आहे ईटन जो सीमेंट जो हर शइ जो ऐं तव्हांखे सरिया ॾिसो घणेई तरह जा हाणे लॻाए त अंदरि जंग था खाइजी वञनि त पोइ उहा शइ वरी ओहिड़ी हलंदी कोन्ह न तव्हां भले असांजा मकान ठाहियल आहिनि हिते महानगर में हाणे असांजा ठहण बि पिया ऐं ठहिया बि आहिनि तव्हां ठहियल बि ॾिसी अचो ऐं ठहिंदड़ु बि तव्हांखे मां ॾेखारे छ्ॾंदसि त तव्हां ॾिसो जा तांखे जेको मटिरियल खपे हर शइ जा असांजा थोरा घटि वारा बि फ्लैट ठहनि था तव्हांखे जेको खपे तव्हां भले ॾिसी करे तव्हां पोइ वरी ऑडर कयो बुक भले असांजो आहे त हिते मुरली नगर में हिते गला मंडी जे पासां असांजे हिते ॾाढो सुठो ऑफिस ठहियल आहे सैनी लालचंदानी जे नाला सां आहे असांजो ऑफिस तव्हां अची करे ॾिसो असांजा जॻह जॻह घणेई ऑडरनि ते फ्लैट ठहनि पिया ऐं देवा रोड ते ठहनि पिया हिते अॼ हिते महानगर में ठहनि पिया असांजे हिते मुरली नगर में बि हिक ठहे थो तव्हांखे ॾेखारींदी साव अचो हाणे अगरि तव्हांखे बिल्कुलु पर्फेक्ट ॾिसण त असांजा देवा रोड ते चङो एरिया असां पूरो वठितो आहे प्लॉट त हुते असांजा चङा सुठा फ्लैट ठहनि पिया मेन मेन किन किन माण्हूनि जा सुठा ठहनि था ड्युप्लेक्स बि ठहनि पिया त तव्हां अचो त तव्हांखे मां तव्हांखे ॾेखारिया तव्हांखे जहिड़े क्वालिटी जा खपनि तव्हांखे सभु तरह जा असांखे ॾेखारींदासीं पर तव्हां असांजा हिक दफो ठहाराए ॾिसो तव्हांखे लॻंदो की हा असां कंहिं सुठे हंधि ठहाराया इन मकान ऐं सभु शइ तव्हांखे परफैक्ट मिलंदी न अघि असांजा भेण तव्हांखे तव्हां शइ जेकी चवंदा तव्हांखे अघि घटि वारा खपनि त असां तव्हांखे घटि वारा बि ठहाराए ॾींदासीं हाणे ॾिसो हिक फ्लैट हा छोकि असां पंहिंजो घाटो करे त तव्हांखे ठाहे न ॾींदासीं ऐं ॾह लख में बि फ्लैट थो ठहे ॿारहें में पंद्रहें में बि थो ठहे ऐं सते में बि थो ठही वञे त वरी ओहिड़े हिसाब सां वरी तव्हांखे मतिलब मैटिरियल वरी हाणे ॾिसो असांजे सीमेंट बाडमोर सभु परफैक्ट पवंदियू सुठियू मज़बूत तव्हांजो वरी रखंदा मकान त बिल्कुलु तव्हांजो कॾहिं अठ ॾह साल त बिल्कुलु तव्हांजो ओहिड़ो जो ओहिड़ो रहंदो बिल्कुलु ख़राब ई न थींदो सीलन ई न ईंदी वरी असांजी सीलन जा दवाऊं ई सभु सुठियूं पवंदियूं सभु परफैक्ट ठहंदा आहिनि तव्हांखे मां ॾेखारिया थी भेण तव्हां अचो तव्हां अचो ॾिसो तव्हांखे जीअं तव्हांखे सम्झि में अचे तव्हांखे जहिड़ो ठहाराइणो आहे असां तव्हांखे ओहिड़े ऐं असांजे वटि बुकलेट बि आहिनि किताब तव्हांखे डिज़ान बि ॾेखारींदासीं अहिड़े अहिड़े डिज़ाइन ते अहिड़ा अहिड़ा फ्लैट ठहिंदा तव्हांखे एतिरे बजट में तव्हांखे तव्हां साम्हूं अचो ॻाल्हायो त तव्हांखे असां बजट बि ॿुधाईंदासीं सभु तव्हांखे सुठियूं शयूं असांजा कारीगर हिते जा कोन्हनि सभु असांजा सुठा ॿाहिरां आयल आहिनि असांजा सॼा घणेई पूरा रूम ॾिनल आहिनि हुते सभु रहंदा आहिनि कारीगर हा हा सभु असांजा लाइट वाला प्लंबरिंग ऐं हीअ सभु फॉर सीलिंग वारा सभु सभु सभु हा हा असांजा सभु पाणे ई साम्हूं बीह करे ठहिंदा आहिनि असां खुदि बि करे असांजा सभु वधीक असांजा जा पंहिंजा आहिनि जेका सभु असांजा शइ असांजी अगरि असांखे हीअ हुजे त पोइ असांजा मकान जा आडर ई अचनि न असांजा आडर ई एतिरा हूंदा आहिनि जो असांखे ठाहिण में बि टाइम लॻंदो तव्हांखे ताइम घणा पीरियड ठहाराइणो आहे ठीकु आहे त टे महीन मे तव्हांजा हिक रूम सैट त ठही वेंदो थोरो घणो टाइम हेठि मथे थी थो सघे छोकि कारीगर वरी किथे छुटियुनि में बि हली था वञनि न त हीअं तव्हांखे थोरो टे जा चारि महीना बि लॻी था सघनि पर तव्हांखे ठही करे तव्हांखे सुठो मिलंदो तव्हां हिक दफो साम्हूं अचे करे ॾिसो तव्हांखे हर शइ तव्हांखे वैरायटी तव्हां जॾहिं साम्हूं ॾिसंदा तॾहिं तव्हांखे लॻंदो हा मां कहिड़ी सुठी जॻह ते अची करे कम करायो असांजो फ्रॉड वारो कम कोन्हे की असां तव्हांखे चवंदासीं कुझु बि विझंदासीं कुझु ई अहिड़ो कम ई कोन्हे असांजो जंहिं वठिता आहिनि जेका रहनि पिया न त हुननि खे वञी पुछो की असांजा मकान ठहियल कीअं आहिनि हा हा मां तव्हांखे वाट्सअप ते मोकिले थी छ्ॾयां लोकेशन ऐं तव्हांखे हलिणो आहे त असांजा कार में बि तव्हांखे वठी वेंदा तव्हांखे ॾेखारे ईंदा तव्हांखे कोई अहिड़ी दिक़तु न थींदी हा हा असांजियूं कार बीठल आहिनि ड्राइवर आहिनि सभु तव्हांखे मकान ॾेखारे ईंदा असांजो वॾो स्केल ते कम थींदो आहे घटि स्केल ते कोन्ह कमु हा हा तव्हांखे काई तकलीफ़ कोन्ह थींदी तव्हांखे सभु शइ ॾेखारे करे जेकी तव्हां चवंदा असां ओहिड़ी शइ तव्हांखे विझी करे ॾींदासीं असांजा भेण फ्रॉड वारो कम कोन्हे असांजो परफैक्ट कम तॾहिं असांजा ऑडर बुक ई बुक आहिनि हा न न असांजो घटि थींदो ई कोन्हे असां वरी जेकी चवंदा त हूअ विझी ॾींदा आहियूं त असांजा मकान लोहा लाइ अठ ॾह साल ताईं त तव्हांखे कुझु हथ लॻाइणो ई न पवंदो

हिक हिक शइ असांजी तव्हांख ॾिसण वारी हूंदी बिल्कुलु सभु शयूं सुठी उचियूं पवंदियू आहिनि जेको विझाइन था तव्हांखे ओहिड़े ई शइ ठही करे मिलंदी हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल